भारत का सब से पसंदीदा मेरा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य ही है क्योंकि उत्तर प्रदेस में बहुत सारे धार्मिक स्थल मौजूद है और मुझे सभी धार्मिक स्थलों में जाना पूजा पाठ करना एवं वहाँ के महान संतों और ऋषि मुनियों साधुओं से मिला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जैसे हम बात करें तो काशी जिसे पूजा पाठ के लिए सब से प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है यहाँ पर भगवान काशीनाथ एवं विश्वनाथ जैसे भगवान शिवलिंग के दर्शन होते है यहाँ पर सभी लोग जब भी जाते हैं तो उन का मन शांत हो ता है यहाँ पर गंगा किनारे माँ गंगा की आरती का अदभुत दर्शन एवं दृश्य करने को भी मिलता है उत्तर प्रदेश में ही ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जैसे मथुरा या कृष्ण भगवान की प्रेम नगरी की वजह से अत्याधिक ज़्यादा फ़ेमस स्थान हैं अयोध्या जहाँ प्रभु श्री राम की जन्म भूमी जिसे माना जाता है एवं काशी ऐसे कई सारे प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद है जिस की वजह से उत्तर प्रदेस राज्य मेरा सब से पसंदीदा राज्य है एवं मैं अपने जीवन में सब से ज़्यादा वाराणसी काशी नगर में ही जाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है